मेरे गाँव में बहुत सारे व्यवसाय होता है जिसमें मेन व्यवसाय गैया पालन और बक्र बक्री पालन व्यवसाय होता है गैया का दूध निकाल के घर घर दिया जाता है और उससे गैया के दूध से दही और घी और पनीर बनाया जाता है और ये व्यवसाय मेन व्यवसाय हमारे गांव का है और दूसरा व्यवसाय साड़ी का व्यवसाय है जो साड़ियां सेल करते हैं हम घर से